हा असांजे स्कूल में लाइब्रेरी हुई ऐं हुन लाइब्रेरीअ में मूं केतिरा ई किताब पढ़िया जिन मां ख़ासि मूंखे हिकिड़ो खुशवंत सिंङ जो जोक्स जो बुक अञां ताईं यादि आहे मूं केतिरा ई जोक्स हुन में पढ़िया हुया जंहिंमें असांखे मज़ो ईंदो हो असां ॿियनि खे बि ॿुधाईंदा हुआसीं तंहिंखां सवाइ हुन में खाली जोक्स न हूंदा हा के के ॻाल्हियूं हेड़ी बि हूंदियूं ॿई जेके नॉलेज जे लाइ तमामु सुठियूं हुयूं मतिलबु त हर हिकु जोक्स में बि असांखे का न का ॻाल्हि सुठी सिखण लाइ मिलंदी हुई ॿीं ॻाल्हि जोक्स त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे जेका सिहत लाइ तंहिंखां सवाइ खिलण लाइ खिल बि हिकिड़ी लॉफ्टर थेरीअ वांगुर ई मना हिकिड़ी दवाई आहे सम्झो जेका जेकॾहिं माण्हू खिले थो त उन जो उहो मन ख़ुशि रहे थो जेकॾहिं मन ख़ुशि आहे त उहो तंदुरुस्तु रहे थो इन खां सवाइ जोक्स ॿिया केतिरा ई हूंदा हुआ जिन में माना सम्झो हिकिड़ो ख़ासि जंहिंमें माण्हूअ खे खिल अची वञे ऐं केतिरनि ई जोक्स जेके जोक्स ठहियल आहिनि हिक ॿिए ते ठहियल आहिनि माण्हुनि ते ठहियल आहिनि माइयुनि ते ठहियल आहिनि या केतिरा जोक्स त जानवरनि ते बि ठहियल आहिनि ॿई जानवर कंहिंसां कीअं थो ॻाल्हाए उहो छा थो चए हुन खे उहो छा थो चवे मतिलबु मां उन उहो किताबु ॾाढो इंजॉय कयो ऐं केतिरनि खे ई उहो मां रेफर बि कयो जिन खे ॾाढो सुठो लॻो ऐं खुशवंत सिंङ ख़ुदि जेको राइटर हुयो पाण में वॾो हिकिड़ो जर्नलिस्ट हुयो तंहिंखां सवाइ हू बिल्कुलु हर कंहिं ॻाल्हि खां वाक़ुफ़ु हुयो ऐं ज़िंदगी असली जीअण लाइ हुन केतिरा ई नुस्खा ॾिना जेके नुस्खा हुन खे तमामु सुठा लॻा या जेके केतिरनि ई माण्हुनि खे हुन ॾिना जंहिंजे करे हू अॼु बि यादि कयो थो वञे इन करे मां चवंदुसि त उहो जोक्स जो किताबु कोई बि पढ़ी थो सघे राइटर खुशवंत सिंङ आहे